बाईक उप्पर लम्मे टूर जाना होऐ तां खाने शाने किश पाई लैना चाहिदा कन्नै होर कोई साग टोडा पाउड़ेआ दाल चौल खाने होन ओह् पाई ले बाकी कपड़े छपड़े पाई लैने टैंट छैंट पाई लैता रौह्ने वास्तै कोई प्राब्लम नी होंदी सब समान अपने कन्नै होऐ ते ठीक रौंह्दा बंदा कोई कोई चीजे दी परेशानी नी होंदी समान अपना पूरा होना चाहिदा कन्नै बाकी ठीक ऐ